हाँ मैं मेरे क्षेत्र में बहुत सारी भीड़ भाड़ मतलब मुझे भी बहुत जगह में प्रतीक्षा करनी पड़ती है मुझे नहीं मतलब सब को प्रतीक्षा करनी पड़ती है सब को भीड़ में जाना पड़ता है क्यों क्योंकि हमारे जो लोक संख्या हो गई है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और और एक दिक्कत की बात है जो जगह पर जो जगह पर मतलब एक जगह पर सब लोग रह रहें हैं और कुछ कुछ जगह है वो ख़ाली पड़ी है जैसे कि गाँव वग़ैरह हो गया वो वो आप वहाँ पर जाओगे वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं लेकिन जो शहर हो गया वहाँ पर अगर आप हाथ में ऐसे मतलब माप दोगे तो इतने जगह पर भी कोइ रह रहा है मतलब ये है कि शहर जो है वो इतना मतलब लोग रह रहे इसी लिए हमें भीड़ भाड़ नज़र आती है मतलब हमें अपेक्षा करना पड़ता है किसी भी चीज़ को ले कर ले कर जाओ मतलब गाड़ी हो गया खाना हो गया पानी हो गया होटल हो गया रेस्टोरेंट हो गया जो भी चीज़ हमें लेना चाहिए मतलब हम जाते हैं उसको ख़रीदने के लिए वहाँ पर हम भीड़ देखते हैं और हमें प्रतीक्षा करना पड़ता है क्यों क्योंकि लोक संख्या एक जगह पर बहुत सारे लोग रह रहें इसकी वजह से ये हो रहा है अगर ऐसे होता रहेगा तो वहाँ पर जो लोग रहेंगे मतलब शहर वग़ैरह में जो लोग रहेंगे उनको औक्सीजन और नहीं मिलेगा क्योंकि सारा जो है और सारा विशुद्ध मतलब दूषित वो जगह हो जाएगा जलवयु वहाँ का दूषित हो जाएगा तब वक़्त में सारे लोग फिर से गाँव लौटेंगे ये वक़्त का मेरा इंतज़ार है और आप भी इंतज़ार कर के रखिए